असां नवजात शिशुअ खे स्वस्थ वातावरण में रखण जे ला उनखे असां बार बार चेक कंदा आहियूं उनजा लैट्रिन बाथरूम बार बार चेक कंदा आहियूं न पोइ जीअं ई नंढो ॿारु रोईंदो आहे त उनजे रोइण खां असांखे थोरी सम्झि पवंदी आहे त असां हुन जे पेट ते हथु लॻाए चेक कंदा आहियूं हुनखे कनि में ॾिसूं भई हुनखे किथे तकलीफ़ आहे छा आहे पोइ उनखे जेकी तकलीफ़ हुजे उन जो उनखे दवा ॾींदा आहियूं उन हिसाब सां

त हुनखे साफ़ करे पाउंडर तेलु हणी बिल्कुलु उनखे हिकदमु व्यवस्थित साफ़ करे सुकी जॻहि ते पो उन्हनि खे सुम्हारींदा आहियूं हुननि जा कपिड़ा हुननि जा रांधिकड़ा सुठे डेटोल पाणीअ मां धोई ठाहे करे व्यवस्थित जॻहि ते रखंदा आहियूं कि हिनजे करे ॿार खे कहिड़ो इन्फैक्शन न लॻे ऐं थोरी थोरी देर में ॿार खे आले कपिड़े सां साफ़ बि कंदा रहंदा आहियूं पाउंडर तेलु हणी करे बिल्कुलु साफ़ सुथिरो रखंदा आहियूं जीअं उहो हर हिकु बीमारीअ खां हर हिकु तकलीफ़ खां बचिया हुजनि कहिड़ी तकलीफ़ नथे हुननि खे